میری روزمرہ کی عادات میں مختلف عادتیں شامل ہیں جس میں خاص یہ ہیں صبح کی ورزش روز کی شروعات ورزش کرنے سے کرتا ہوں جس سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے اور کامیابی کی شروعات ہوتی ہے صبح کی پیدل چلائی یوگا یا کسی دوسرے ورزش کو اپنے روزمرہ کی عادت بنائی ہوئی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وقت پر سونا پڑتا ہے اور وقت رہتے جاگنا پڑتا ہے اسی لیے خواب کا وقت بھی تعین کرنا پڑتا ہے یعنی نیند کو وقت پر لینا پڑتا ہے وقت پر سو جانے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور صبح جلدی اٹھنے میں مدد ملتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ کتاب پڑھنا بھی میرا محبوب ترین مشغلہ اور عادت ہے روزانہ کم کم از کم ایک گھنٹا کتاب کے لیے وقت نکالنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغی صحت میں ترقی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے میں روز اپنے وقت پر اپنی لائبریری میں پہنچ جاتا ہوں اور ایک گھنٹا اپنی کتابوں کے لیے فراہم کرتا ہوں